وقت کے ساتھ بہار میں سماجی اور ثقافتی اصول مختلف طریقوں سے بدلتے رہے ہیں کیوںکہ صوبہ بہار کے اندر سب سے پہلی چیز جو سماجی اصول کے اندر ہوتی ہے اسے ہم صنفی رول کہتے ہیں اور اسی طریقے سے فیملی ڈھانچے سماجی اصول ثقافتی اقدار ان سب چیزوں میں سماجی اور ثقافتی اصول کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں کی سماجی اور ثقافتی ذہنیت بدلتی جا رہی ہے پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا اور آج کا زمانہ سماجی اصول کے اعتبار سے کچھ اور ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر ایک نئی ذہنیت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ سب بہار کے اندر بہت ہی اچھی چیزیں رونما ہو رہی ہیں اور ان ثقافتی اقدار کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو اور اپنے حالات کو کیسے بدل سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو فیملی ڈھانچے ہیں اور ان کا بھی رجحان بدلا ہوا ہے اور مسلسل اس میں بدلاؤ آتا ہی جا رہا ہے لوگوں کے نظریات بدلتے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے بہت ساری پالیٹکس بہت سارے ذرائع بہت سارے اصولیات اور دیگر چیزیں بہار میں وجود آ گئی ہیں تو ہمارے بہار میں ان سماجی اور ثقافتی اصول کا بدلاؤ بہت ہی زیادہ ضروری تھا جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم تمام لوگ اس سماجی اور ثقافتی اصول کے بدلاؤ سے کافی خوش ہیں اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے خوب سے خوب ترقی کر سکیں اور ہمارا معاشرہ امن و سکون کے ساتھ اور ترقی یافتہ ہوکر زندگی بسر کر سکے